जोंनि चिरां जायगाफोराव हाउजिं खाबुफोरा बेफोरबायदिनो बिराद गाज्रि आरो दा बेबायदिनो जोंनि चिरां ओनसोलाव चिरां जिल्लायावबो बिदि सरकारनिफ्राय बेफोरबायदिनो न'फोर हाउजिंफोर मोननो हादों बेफोरबायदि न' गंसेनि बेबायदि बेसेनानो जा बेबायदि गुजिरोजा एबा से लाख बेफोरबायदि बेसेननि न' होनाय जादों जोंनि खाथि खाला बायदि न'फोरा गिजि गोबाय बेफोरबायदि गाज्रि जानायलाय सरकारा नायनानै बेफोरबायदि गंसे गंसे जोंयै गोरिब न'खरफोरनि न'खरफोराव बिदि गंसे गंसे हाउजिं न'फोर होनाय जादों आरो बेफोरबायदि थाथावना न'फोर लुनानै होनाय जादों बेबायदिनो मोजाङै खाबु मोनगासिनो जोंनि हाउजिं न'नि थाखाय